प्लास्टिकवला डब्बा जेना भेलै ओहि दुआरे हमसभ यूज करैत छी जे ओ देखयमे साफ सुथड़ा सुन्दर लगैत छै ओहिमे कोनो सामान अगर राखि देलियै तऽ ओ दूरेसँ देखा गेल जे एहिमे ई सामान राखल छै आ साफो करयमे कोनो असुविधा नहि भेलै हम अगर किचेनमे छी तऽ हमरा अगर बुझल अछि जे ओ सामान ओहिमे छै आ दोसर केयो अगर किचेनमे गेलाह तऽ हुनका नहि बूझल रहतनि जे हँ अगर स्टील डब्बामे राखि देलियै या दोसर आन डब्बा रहलै तऽ ओतय नहि देखाइत रहैत छै जे ई डब्बामे ई समान राखल छै दोसर केयो गेल तऽ देखलक जे हँ ई समान धाएल छै तऽ ओ दूरेसँ देखा जाइत छै जे हँ जे एहिमे नून छै कि एहिमे मसाला छै जे छै ओकरा यूज कयलक तऽ प्लास्टिक डब्बामे ईसभ सुविधा कनि विशेष छै आ अपनो कनि लोककेँ देखा जाइत छै जे ई समान हमरा कतेक अइ की अइ केना ओकरा हमरा भरि कऽ राखय पड़त से लोक कनि दूरेसँ देखलक जे ई समान हमरा एहिमे कम बुझाइए तऽ ओकरा ओरिया कऽ रखलथि प्लास्टिक डब्बाके ईसभ कनि विशेष फायदा छै आ सस्तामे सेहो आबि जाइत छै